ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا اہم آرٹ یا دستکاری ٹیکسٹائل اور کوزہ گری ہے اور مئو بنارس اعظم گڑھ بلیا غازی پور گورکھپور جونپور بھدوئی اور الہ آباد بنائی صنعت کے اہم مراکز ہیں جو مشرقی اتر پردیش کے اضلاع ہیں بنائی صنعت میں مئو کا مقام گجرات میں واقع سورت کے برابر ہے ہندوستان میں بنائی صنعت کے دو اہم مراکز ہیں سورت اور مئو مئو میں بنائی صنعت میں ساڑی کا کام ہوتا ہے جب کہ جونپور اور بھدوئی میں قالین کا کام ہوتا ہے اعظم گڑھ اور ٹانڈہ میں دوپٹہ اور چادر کا کام ہوتا ہے اسی طرح گورکھپور خلیل آباد میں چادر کا کام ہوتا ہے